मेरे जम्मू कश्मीर दी गल्ल करनी आं साढ़ा जम्मू कश्मीर पैहलें सटेट होआ करदा हा ते ओह्दै कारण जेह्ड़ी साढ़ी डिस्ट्रिक्टां हियां ओह् टोटल बाई डिस्ट्रिक्टां होंदियां हियां ते ओह्दै बाद साढ़ा जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू कश्मीर जदूं दा यू टी बनी गेदा ओह्दे बाद साढ़ी बी डिस्ट्रिक्टां जेह्ड़ियां न जम्मू कश्मीर च आंदियां ते में जम्मू दी गल्ल करनी आं जम्मू बिच में तुसें गी पंज डिस्ट्रिक्टां दे में नाँऽ सुनाने ओह् पंज डिस्ट्रिक्टां दे नाँऽ जेह्ड़े जम्मू दे अदंर आंदे न जि'यां जम्मू जेह्ड़ी ऐ साढ़ी एह् डिस्ट्रिक्ट ऐ ओह्दै बाद डोडा आई एह् बी साढ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐ कठुआ रामबन उधमपूर एह् पंज डिस्ट्रिक्टां न जेह्ड़ी साढ़े जम्मू दे अदंर औंदियां